उसमें एक फ़ोटोकॉपी के दो रुपये और मतलब दोनों साइड की करवाना हो तो चार रुपये

नहीं नहीं वह हमको पड़ता नहीं है इतना भैया में हो जाएगा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो फिर हम चार रुपये वह दो रुपये लेंगे हाँ तो दोनों साइड के आप दो रुपये दे देना और कम नहीं हो पाएगा जी

ठीक है आप आ जाओ ना आप कर देंगे हाँ ठीक है